भारतीय संस्कृती में परंपारिक डांस रूप इन करे महत्वपूर्ण आहे छो त इहो नृत्य देश जे माण्हुनि जी सोच खे ॾेखारींदो आहे हिन हिन मां हिन में माण्हूअ जी सोच सां गॾो गॾु उन्हनि जे रहणु सहणु सोचण जी बि कला पवंदी आहे हूअं त भरतीय संस्कृती में घणेई डांस आहिनि पर परंपारिक डांस जी अलॻ ई ख़ूबी आहे भारतीय संस्कृतीअ में केतिरनि प्रकारनि जो परंपारिक नृत्य जो शैलियूं आहिनि ऐं भारत जो पहिरियों परंपारिक नृत्य भरतनाट्यम आहे जो त ॾाढो मशहूरु आहे हूअं त परंपारिक डांसर जा घणेई गुण थियनि था जंहिंमां पहिरियों आहे सिहत अगरि माण्हूअ जो सिहत सही आहे त उहे डांस जा सभई कम करे सघे थो ऐं ॿिया गुण आहिनि दिलचस्पी परंपारिक सभ्यता में जेके माण्हुनि खे परंपारिक सभ्यता जो ज्ञानु ऐं दिलचस्पी आहे उहे माण्हू परंपारिक डांसर उन सघन में ज़रूरु कामियाब थींदा उन्हनि खां सवाइ बि घणेई गुण थियनि था